असां स्कूल में जंहिं महिल पढ़ंदासीं तंहिं महिल लाबेरी न हूंदी असां दोस्त मिली करे अॻियां या लाबेरी हूंदी हुई उते चाचा भतीजा हुआ किताबु वठी करे हुन में आखाणियूं ॿाखाणियूं ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं हुयूं उहो पढंदा हुआसीं